अज्जै कल्लै दे लोग जेह्ड़े न ओह् कि टीवी बड़े घट्ट दिखदे मतलब कि अज्जकल मतलब कि सारी जेह्ड़ियां न स्हूलतां उनेंई न मोबाइल उप्पर गै थ्होई जंदियां जेह्ड़े अज्जकल दे लोग न जियां मतलब कोई बी सीरियल दिक्खना होवै ते जियो टीवी उनें फोन उप्पर स्मार्टफोन उप्पर डाउनलोड कीते दा जियो टीवी ओह्दे उप्पर तुस कोई बी सीरियल दिक्खी सकदे ओ ते में बी अज्जकल वैसे पैह्ले थोह्ड़ा टीवी दिक्खना बंद करी ओड़ेआ लेकिन मैं टीवी अजें बी दिक्खनी आं कि पैह्लें जेह्ड़ा जमा जेल्लै अस पैह्लें निक्के होंदे हे मतलब कि इक ऐतवार आंदा हा ते सवेरे नौ बजे इक मोगली सीरियल आंदा हा असें फटोफट्ट सारे बच्चें न्हाई धोइयै सवेरै ते फेर पूरे नौ बजे अजें बज्जे दे नीं होने पंज मिंट्ट घट्ट होंदे हे ते अस पैह्ले फोन ओह्दे टीवी अग्गें बेही जंदे हे कि मोगली सीरियल दिक्खने आस्तै ते रमायण आंदी ही म्हल्ले दे कुसै घर टीवी नीं होंदा हा ते साढ़े घर टीवी होंदा सारे ग्रांऽ पिंडै दे लोक कट्ठे होइयै आई जंदे हे सारे कट्ठे होेइयै दिखदे हे टीवी ते उ'नें दिनें प्यार बी बड़ा हा स्नेह् आपूं बिच्चें बड़े लोग इयां मतलब कि इक दुए दे घर आन जान पसंद करदे हे आनियै सारें कट्ठे होइयै दिक्खना रमायण आंदी ही इक सीरियल आंदा हा उसलै चंद्रकांता ओह् बी अस बड़ा दिखदे हे ते हून हून बी वैसे हून अस जादा लोग फोन च गै लेई पौंदे दिक्खना एह् सारा किश जियां एह् बिग बास होई गेआ में ते अजें बी बिग बास दिखदी रौंह्दी ही ते फोन उप्पर दिक्खन लेई पौना कदें कदें टीवी च बी दिक्खना शुरू करुड़ना अजें बी वैसे टीवी दिक्खना पसंद करने आं जेल्सै अस अपने कालेज दी साढ़ी लाइफ बड़ियां फिल्मां शिल्मां बी दिखदे हे इत्थै रेयासी ते वैसे थिएटर ऐ नीं हा कुतै कवार कुतै अगर अस जम्मू जंदे हे ते असें नेईं बड़ा एह् होंदा हा कि नेईं असें अज्ज थिएटर जाइयै फिल्म दिक्खनी कोई फिल्म दिक्खनी ऐ इक फिल्म ही परदेस फिल्म ही ओह् मीं बड़ी शैल लगदी ही शहरुख खान दी फिल्म ही ओह् परदेस ते ओह्दे च इक गाना हा केह्ड़ा कि बड़े मतलब कि बड़े गाने हे ओह्दे बेच्च वैसे ओह् फिल्म जेह्ड़ी ही ओह् मीं बड़ी पसंद ही परदेस फिल्म मीं बड़ी पसंद ही होर बी बड़ियां फिल्मां होंदियां हा जि'यां हम आपके है कौन एह् फिल्म ते हम साथ साथ एह् आह्ली फिल्म होई गेई एह् बड़ियां मतलब कि कुछ इ'यां फैमिली आह्ली हियां इ'यां परिवार बिच्च बौह्ने आह्लियां परिवार कन्नै दिक्खने आह्लियां फिल्मां हियां एह् मीं बी बड़ियां शैल लगदियां हियां एह् दिक्खना मीं बी बड़ा पसंद हा ते हून आई गेई जि'यां मतलब कि पढ़ने दे बारे दी गल्ल आई गेई में ऐजूकेशन कीती दी ऐ मतलब कि ओह्दे बिच्च ऐजूकेशन इ'यां मतलब कि जेह्ड़ा असेंई पढ़ांदे हे उ'यै असें पढ़दे हे जादा मतलब कि हून होर कोई जादा आक्खो ते ओह् मतलब कि होर केश कताबां घट्ट गै पढ़दे हे जिन्ना जिन्ना असेंई करांदे हे प्रैक्टिकल थ्यूरी जेह्ड़ी जेह्ड़ी बस उ'यै ध्यान दिंदे हे अस बी ते जादा मतलब कि घट्ट जादा होर कताबें ई पढ़ना थोह्ड़ा घट्ट जिन्ना जिन्ना करना अस उन्ना उन्नाई करना असें बस ई